आं दा सासे कलेज फरायगासिनो कलेज फरायबाय थानाय फरायसा आं फरायनानै मोजां सासे राफोद साख्रि बाख्रिनि गेजेरजों बयजोंबो मिथिजानाय बयजोंबो बाखनाय जानाय मानसि जानो लुगैदों आरो

बयबो सापर्ट होलायो बिनि उनाव जाहाथे मोजां आरो बयजोंबो मिथिजानाय बायदि खामानि मावनो हायो बयबो बाखनायनाय आरो बयबो बयजोंबो मिथिजानाय साख्रि बाख्रि थानानैबो खामानि दामानि मावनो थाखाय बयखौबो हेल्प होलायनानै गासिबो गावजों गाव मानि लायनानै बयजोंबो नांलाया जासे खमलाया जासे ज'ज' खामानि मावलायो सासे राफोद बिथोननि सोरखारनि मानि जाथाव साखार जानो लुबैयो